भारत समाचार एक न्यूज चैनल है यूट्यूब पर बहुत अच्छा लगता है और स्वच्छ पत्रकारिता देता है पत्रकारिता का परिचय देता है और अच्छी न्यूज हम लोगों का प्रबंध करता है न्यूज से हमारे क्षेत्र में हमारे परिदृश्य में हमारे विश्व में क्या हो रहा है यह हमें सूचना मिलती रहती है ऐसे तो हम एक जानवर जैसे होगा कि मतलब कोई देश से जुड़ाव ही नहीं है तो न्यूस हमें सबसे एक कनेक्टिविटी देता है क्या समाज परिदृश्य में क्या चल रहा है हमारे हमारे चारों ओर क्या चल रहा है यह सब का पता चलता है हमने रवीश कुमार और अन्य लोगों को फॉलो किया है हमने भी एक ब्लॉक चैनल बनाया है यूट्यूब पर बहुत अच्छा लगता है उस पर अपना एक स्टडीस स्टडीस चैनल बनाया है उस पर भी अपना स्टडी से संबंधित उस पर वीडियो अपलोड करते हैं हमारी दैनिक पत्रकार दैनिक हमारे दैनिक जीवन में एक अच्छा न्यूस दैनिक भास दैनिक जागरण रहा है बहुत अच्छा न्यूज़ देता है वे और एक अमर जु अमर उजाला है ये सब पत्रिका लेकिन आज कल यह पत्रिका पत्रिकाएँ अब उतना अच्छा योगदान नहीं दे रही हैं न्यूज़ देने में जितना आज कल यूट्यूब दे रहा है तो हम लोग अब पत्र पत्रिकारिता को छोड़ कर पत्रिकाओं को छोड़ कर अब यूट्यूब पर ही अपनी न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ को सुनते हैं बहुत अच्छा फील होता है जैसे कि हमारे रूस में क्या हो रहा है हमारे हमारे यूक्रेन में क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है हमारे यु पी में क्या हो रहा है पूरा इससे सब कुछ न्यूस पता चलता रहता है और समाज में क्या चल रहा है समाज में हम लोग कैसे रहना है कैसे करेंगे तो क्या ग़लत परिणाम होगा इसके विषय में सब कुछ सूचनाएँ न्यूज पढ़ने से पता चलता है और स्मरण होता है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज में हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं इस न्यूज को पढ़ने से यही सब फ़ायदे होते हैं हमें एक हम जागरूक इंसान हैं और हमें

किससे समझौता किस देश से समझौता कर रहे हैं इला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सम्बंधित या किसी और से संबंधित समझौता कर रहे हैं यह सब पता चलता है और कौन सा हमारे देश में कौन सा कौन सा अधिनियम बना है इसका पता चलता है उस अधिनियम का क्या परिणाम होगा यह सब सूचनाएँ हमें पत्र पत्रकारिता से मिलती है ब्लॉग बना ब्लॉग जो होता है उससे भी हमें एक आनंद का आनंद फील होता है कैसा है त्रिभुवन रघुवंशी के नाम से एक चैनल है वह ब्लॉग बनाते हैं बहुत अच्छा उनका लगता है चैनल अच्छा लगता है देखना न्यूस क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है हमारे राज्य में क्या चल रहा है हमारे भारतीय संस्कृति के विषय में पता चलता है कि कितना सब पुरानी है यह सब न्यूज के माध्यम से ही पता चलता है हमें न्यूज देखना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है हमें सबको एक साथ लेकर चलने की भावनाएँ मिलती है एक आर्टिकल लिखा रहता है उसमें हर रोज़ एक किसी भी किस किसी भी देश या किसी विषय को लेकर न्यूज चैनल न्यूज में लिखा रहता है जो पत्र आता है समाचार उसमें लिखा रहता है एक किसी विषय को लेकर एक रोज़ आर्टिकल लिखता है और उसके उसको पढ़ने से एक विषय की विषय में नॉलेज जानकारी होती है हमें जी जी के जी एस के लिए भी पत्रकारिता सहयोग करती है इसलिए पत्रकारिता जो भी पत्रकार है स्वच्छ पत्रकारिता करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी घटित होगा उसका क्या परिणाम होगा सब सब का पता चलेगा हमें नहीं तो हम न्यूज नहीं पड़ेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा किसका क्या परिणाम होगा इसलिए हमें न्यूज का अच्छे से पढ़ना चाहिए देखना चाहिए और हमारा पसंदीदा है रविश रविश कुमार चैनल और प्रसून वाजपेय अजित अंजुम जी यह पत्रकार हमें पसंद हैं और न्यूज पत्र और पत्रक पत्रिका में दैनिक जागरण भास्कर ये सब हमें पसंद हैं